ہیلو جی مجھے سبزی چاہیے تھی آپ گروسری سے بات کر رہے ہیں جی مجھے ایک کلو بھنڈی چاہیے تھی اور آدھا کلو ٹماٹر چاہیے تھے تورئی آدھا کلو چاہیے تھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیا جاتا ہے آپ کے یہاں اچھا تو اچھا اور مجھے آدھا کلو ٹماٹر بھی چاہیے تھے چلیے تو آپ ایک جی اوکے اور تورئی پر اوکے اوکے جی اور اور مجھے گوبھی بھی چاہیے تھی او اچھا تو جی دو پیس چاہیے تھی مجھے گوبھی کی جی جی جی ٹھیک ہے جی ہاں جی ہوم ڈلیوری کا جی کیا چارج رہتا ہے اچھا نہیں میں اتنا دور نہیں رہتی ہوں پاس میں ہی ہوں آپ وہ ہوم ڈلیوری کروا دینا جی جی اوکے تھیک تھیک جی یو